आमच्या कॉलेजीन आमकां एक टूर दिलो तो बीन राजस्थान दोन दिसां भितर आमी राजस्थान पावले राजस्थान पावतगीर आमी थोड्यो ज्यो फेमस प्लेसीस आसा त्यो पळयल्यो थंय साकून मागीर राजस्थानच्यो परंपरा रुडी त्यो सगल्यो पळयल्यो मागीर दोन दीस आमी राजस्थान रावले तिसऱ्या दिसाक आमकां सर कितें म्हणपाक लागलो अशेच आमी हायक एक करुया म्हणून राजस्थान एक्चुली फ्लॅट लँड म्हटल्यार सा सपाट जमीन आसा म्हटल्या थंय आनी हायक कसो करूं येता अशें चिंतपाक लागले हायक हायक करता जाल्या एक डोंगर असो उरपाक जाय तरी सुद्दा आमचो हायक एक वेगळो असो आशिल्लो आमी अशेच उंटार बसून वचपा लागले वता वता आमकां म्हटल्यार सांजेच्या वेळार वताले आमी गेले मागीर आमकां सुर्यास्त पळोवपाक मेळ्ळो मागीर थंय आमचे आमी उंटाचेर बसप म्हटल्यार आमी केन्ना बसूं नाशिल्ले तो बी आमी अनुभव घेयलो अणभव घेतलो आनीक इंडिया पाकिस्तान बोर्डर आसा तीवू बीन पळयली जें आमी केन्ना पळोवनाशिल्लें सॅण म्हणल्या सँड म्हटल्या पळयल्ली पूण थुंयचो अनुभव आमी केन्ना घेवंक नाशिल्लो राजस्थानाचो तो घेतलो आनी परत रिटर्न आयले रिटर्न येतगीर थंय एक म्हटल्यार बरें आसा की तें म्हुटल्यार रावंड अशी घरां मदीं तुका एक मांड आसा तेमचो मागीर थूंय तेमी राजस्थानच्या लोकांनी आमच्या खातीर तांची लोकल किदें आसा पळय म्हटल्यार फुगडी अशी घालपाक लागले सो आमी तें पळोवन आमची म्हुटल्यार अकरा जालीं रातचीं सो तें पळयलें मागीर दुसऱ्या दिसा उठ्ठगीर आमी सूर्य सूर्य उगवता तो पळयलो अशें करून आमचें सुर्यास्त बीन आमी पळयलो आनी सुर्यो उदय बी आमी पळयलो